ضلع علی گڑھ میں کافی کافی کھیلس ہیں جیسے کھیلنے کے لیے جیسے کہ فٹ بال ہے کرکٹ ہے والی بال ہے ٹیبل ٹینس ہے بچے کافی قسموں کے کھیل کھیلتے ہیں اور جیسے باہر جو اے ایم یو میں بچوں کا داخلہ ہو جاتا ہے اِس تو بچے سارے کھیل میں حصّہ لیتے ہیں جیسے کہ کرکٹ ہُوا ٹیبل ٹینس ہُوا فٹ بال ہُوا کیرم بورڈ ہُوا چیس ہُوا اُس اُس بہت ساری کھیل ہیں یا اِس میں بچے حصّہ لیتے ہیں اور یہیں رہتے ہیں اور سارے بچے اے ایم یو کے بھی اور جو باہر کے بچے ہیں وہ بھی آکے یہاں پہ کافی اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں کھیلتے ہیں اِن چیزوں کو بھی دھیان دیتے ہیں بہت سارے کھیل ہیں اِس کے علاوہ بھی کافی کھیل ہیں جسے کھیلتے ہیں بچے لڑکیاں لڑکیوں کے لیے بھی اسپورٹس ہے وومنس کالج میں لڑکیوں لے کے ہے اور بہت سارے جگہ ہے پارک ہیں جیسے کہ گھنٹہ گھر پارک جاتے ہیں لوگ دیکھنے گُھومنے نیا نیا بنا ہے بہت بہت سارے کھیل ہیں جو اے ایم یو بچے کھیلتے ہیں یا علی گڑھ کے لوگ جو ہیں وہاں آ کے کھیلتے ہیں